हय घेतल्या आनी जाल्यात बीन आमचे जाण्ट्यांनी राखून दवरिल्ली आमची पारंपारीक नाच आतांचे पिड्येन खूब फुडें व्हेल्या आनी हेजी फुडलीय पिडी व्हरतली हें हांव ठाणपणी सांगूंक शकता गांवगिऱ्या समाजांत खूब पारंपारीक नाच जातात तो म्हटल्यार शिगमो आसूं वा फुगडी वा कट्टी नृत्य वा दिंडी पारंपारीक शब्द आयकलो की आमच्या जाण्ट्यांची आमकां याद जाता बरीच रुची आसा आतांचे पिड्येक भुरग्यांक देखून वयता थंय बरें सादरीकरण जाता आमी फाटल्या दिसांनी बरी दिंडी हांगा सपर्धा आसलेली दिंडी स्पर्धेक पारंपारीक इतले तरेन बरे नृत्य केलें की आतांचे पिड्येचें पळोवन आमकां एकदम सारकें बरें दिसलें की हाज्या खातीर आमी सांगूंक शकता की आतांची पिडी आमचे फाटले वर्साचे जो पारंपारीक नाच आशिल्ले तितूंत रुची घेवन एकदम बरें सादरीकरण आनी ताच्याकून बरें बरें करून बरे करतले